असांजे क्षेत्र में जामु प्राकृतिक संसाधन आहे जंहिंजो उपयोगु बिज़नेस में थींदो आहे जीअं त असां पाणीअ खां उहो विंड व्हील ठाहे था सघूं जीअं त प ऐं अञा सोलार सिस्टम बि आहे जीअं त सोलार सिस्टम लॻाए करे असां सनलाइट जी लाइट सनलाइट खां लाइट वठी करे बि बिना बिजलीअ जे लाइट जो उपयोगु करे था सघूं ऐं अञा बि जामु संसाधन आहे जीअं त वण जा सुकियल पता मेरे करे हुनमां खाद ठाहे था सघूं ऐं जामु बि हिन प्रकारनि जा संसाधन आहे जंहिंजा असां उपयोगु करे था सघूं